हमरा बाबाधाम जायके यात्रामे जौरातीके साथ जाइ छियै अकेला जायमे नहि मन लगै छै ओकर बाद चाहै छियै कि हम अपन सभ परिवारके साथ जाउ सभ परिवारके साथ जाइ छियै तऽ बाबाधाम बाबा भोलाकेँ जल उल ढारै छियै ओकर बाद जायमे मन लगै छै अपन परिवारके साथमे चल जाइ छियै ओकर बाद हुनका पूजा पाठ करै छियै ओकर बाद घ घर आबै छियै परसाद उरसाद लए कऽ ओकर बाद फेर जायके मन करै छै अशोक धाम अशोक धाममे गेलियै वहाँ दीप उप गेलियै सभ सङ्ग साथी छै सभ सङ्ग साथी साथ भी गेलियै वहाँ भी सङ्ग साथमे गेलियै सभके जर जर साथ गेलियै सभ जौराती औरातीके साथमे उहाँ भी पूजा पाठ केलियै करि कऽ ओकर बाद लौटलियै देखलियै सुनलियै घुमलियै फिरलियै ओकर बाद परिवार सङ्गहेँ गेलियै ओकर तब जानेमे मजा आबै छै परिवारके साथ ओकर बाद सङ्गो साथी साथ गेलियै अयलियै देखलियै सुनलियै पूजा पाठ केलियै घुमलियै फिरलियै सिन्दूर टिकली सभ किनलियै उनलियै आर ओकर बाद गेलियै प्रा अथि रामेश्वरम भी गेलियै यहाँसँ गेलियै कतेक सङ्ग साथी साथ गेलियै बहुत आदमी साथ आओर अपन परिवारके साथ गेलियै अपन पतिके साथ भी गेलियै तऽ वहाँ भी गेलियै तऽ पूजा उजा केलियै उलियै वहाँ जल उल नहि ढारयके रहय खाली पूजा पाठ केलियै करि उरि कऽ घूमि फिरि कऽ तकर बाद फेर हमे अयलियै यहाँ चलि अयलियै ओकर बाद एह अकेले जायमे नहि ने मोन लागै छै परिवारके साथ गेलियै तऽ वहाँ जादेके दूरी सफर रहय तऽ अपन दुल्हाके साथ गेलियै ओकर बाद पूजाके पाठ केलियै वहाँ दोनो मिलि कऽ आ करि कऽ तकर बाद यहाँपर अयलियै हम आ ओ